हलो क्या आप कैब एजेंसी से बोल रहें हैं अच्छा हाँ मुझे एक क्या है कि मेरी ड्राइविंग का आपका कियूमबो रद्द कैब वाला आया नहीं है और मुझे स्थानीय टूर एजेंसी से ही बात करनी है वो आपका कार बुक जो की है वो अभी आ नहीं पहुँची है जाने कहाँ पर डोर घूम रहा है वो अच्छा मुझे वो रद्द करवानी है सर हाँ वो कैब रद्द करवानी है काफ़ी इंतज़ार कर चुका हूँ आपकी कार का लेकिन ड्राइवर कोई सत्य जगह पर नहीं है हाँ जो हम बुलाना चाहते हैं वो जगह पे अभी आके नहीं पहुँचा है अच्छा एजेंसी में ही बात हो रही है ना सर मेरी अच्छा जी जो हम ट्रिप रद्द करना चाहते हैं हम कहीं पर भी नहीं जाना जा रहे हैं अब हम घर पर ही रहना चाहते हैं अच्छा ड्राइवर नहीं आ रहा है आपका इसलिए ठीक ओके सर रद्द कर दीजिए ठीक ओके धन्यवाद सर